ہلو کیا میری بات فلپ کارٹ سے ہو رہی ہے جی جی میں نے آج سے دس دن پندرہ دن پہلے ایئر ایئر فون آن لائن کیا تھا وہ میرے پاس تو وہ خیر پہنچ ہی گیا کسی طرح جی لیکن وہ میرے لیے بہت بےکار رہا اس کا پن لگتا ہی نہیں سیٹ ہی نہیں ہوپاتا ہے موبائل کے اندر جی پتہ نہیں کیا ہو گیا اس میں میں نے بہت کوشش کیا اور جیسے لگاتا پکڑ کے رکھتا ہوں تو اس میں آوازیں آتی ہے چھوڑتے ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ چیز میرے لیے بہت نقصان دہ ہو گیا جی جی وہ اس طرح کا پروڈکٹ اگر یوز کیا ہوا پروڈکٹ جیسا لگ رہا ہے اس طرح کا کوئی سامان آتا ہے تو پھر آئندہ اس آن لائن فلپ کارٹ والوں سے بہت دکھی ہوتا ہے کسٹمیر آئندہ ایسا سامان منگانے کا دل نہیں کرتا جی بھائی خیر اپنے ورکر کو بولیے گا نہ کہ بھائی جو بھی پروڈکٹ ڈالے وہ تھوڑا بڑھیا ڈالے اور خراب ہے تو نہیں ڈالے اور کچھ بھی ڈال کر کے آپ لے آئیے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی پھر آئندہ لوگوں کا یہ آن لائن سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے امید ختم ہو جاتی ہے جی بھائی ٹھیک